मैने पिछले हफ़्ते ओसवाल का एक साबुन खरीदा मेरे देखने में मेरे को काफी अच्छा लगा था परंतु जब मैंने उसे खरीदा तब यह काफ़ी महंगा भी था मैंने उसे यह सोच के खरीदा की यह मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा परंतु जब मैने उसे लगाया तब मेरे को एलर्जी हो गई मेरे बदन पर दाने से हो गए और मेरे को काफ़ी छींकें आने लगी और और एक ही हफ़्ते में यह बहुत छोटा भी हो गया मुझे यह काफी पसंद नहीं आया अब मेरा इसके साथ काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा